السلام علیکم جی میں آن لائن کلی دیکھ رہا ہوں ہاں جی جی نیا ہوڈی دیکھ رہا ہوں جی الگ الگ رنگ کا ہو زیادہ بہتر ہو

لال لال رنگ پیلا رنگ یہ بادامی کلر میں ہو تو زیادہ اچھا لگے گا ہاں ہاں سائز وہی چوبیس سال عمر کے حساب سے جی جی جی ہاں جو اچھا لگے اس میں ہاں ہاں ہاں ہاں بادامی کلر میں زیادہ بہتر لگ سکتا ہے جی ٹھیک ہے ہاں آن لائن بک کر دیجیے شکریہ